हेल' ओइ मा खालामदों ओरैनो दं ए ओइ लोखि बाजाराव आलायारन लाबोदोंनो नायनो फै गोदोनि फिलमब्रा नायनांगौ आंहा टिकेट लाखाबायानो नुफेरिखौसो नायनांगौ आरो आंबो नुवाखै बेखायनोसो नायनो लुबैदों बे गोजाम माबानाय रिलआ बया जानाय जानाया गारजाबायखोमा नायनोसै थेवबो खाथियावनो लाबबाय नालाय जायगायावनो

ओंखार नायनोब्ला एकस'नो माथो एकस'

जानाय लोंनायाथ' जाहैगोन नायदोब्रा गासैबो जोंहा साब्रैबो नायगोन न'खरैनो

ओइ माबाफोर सयथा बाजायावनो खोन्थियोनो थाब ओंखारदो उम थाब संदो जाहा गामियाव बाथौ आर'ज दंमोनहाय दानैसो जाफैदों जालांला जायाबासिनो थांनोसै दानिसो जाना फैदों आंहा बुदां दांनो फोमोनाल' गालांसै टिकेटआ लाखाबायानो दा फैदो लोगो हमलायदो जागोन दे नायनि गोदोनि काहानिखौ नायनोसै गोम्बोर हांमामोननि काहानिखौ नायनांगौलै नायाब्ला जाया नों नाया आं नाया सोर नायगोन जोंनि बर' फिलमखौलाय गोजान गोजानावबो होसो होसो नाहैजायालै जायगायावनो नायनांगौ जायगायावनो दरखं मोखाङावनो फैनायावनो ने नायनोसै आरो ओंखारदो आंनियाथ' मोजाङानो गेजेरावनो सिरियाल नाम्बार मोनखाबायबो आङो ओं एक्सट्रा जाब्लाबो दा नुलायगोनब्रा हलआव नुलायगोन अ ओइ गय लाबफा गय गय मोदोमफ्रु जानांगौ जाथो जाथो माथोलै दे होमब्ला दा लोगोमोनगोन